हम जे पटना गेलियै रहय पटना गेलियै तऽ टिकट तऽ कटेलिय ए सी के ए सी के टिकट कटेलियै ओहि बोगीमे बड सुन्दर सीट रहै एकटा हम बैसलियै ओहिठाम यात्रा केलियै बड नीक लागलै सभ बहुत लोकसभ रहै ओहिमे सभ बैसल रहै सभ बाजलियै भूकलियै बड सुंदर लागलै ओहिठाम गेलियै ओहिठाम जायक बाद फेर हमसभ जे छै ओहिठाम गेलियै जे हमसभ जे छै बैसल रहियै गपसप केलियै बड नीक लागलै ओतय ओ ट्रेनसँ हमसभ उतरलियै जब तब मोन नहि करतै रहै कि ट्रेनसँ उतरी लेकिन सफर हमसभके पूरा भऽ गेलै ताहि दुआरे हमसभ ट्रेनसँ तऽ उतरबे नहि करबौ ओहिमे हमसभ तीन चारि लोकसभ गेलियै फेर ओतय गेलियै पटनामे पटनामे हमसभ उतरलियै ओतेक प्लेटफॉर्म नम्बर तीन प्लेटफॉर्म नम्बर पर उतरलियै ताहि दुआरे हमसभ ओतयसँ फेर दोसर ठाम गेलियै